किसका भोट गिरा है किसका भोट देगा है हम तो दिए हैं हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हम लोग का तो कुछ नहीं देता है तो हम लोग का व्होट हाँ तो आप व्होट देंगे कुछ लाभ होगा तभी न सरकार हमको कुछ नहीं दिया क्यों व्होट दें कुछ देता लाभ ओभ होता घर दुआर देता राशन कार्ड देता तभी न कुछ नहीं दिए हैं सरकार अच्छा हाँ तो देंगे सरकार के वोट देंगे इस बार है किसको व्होट दें जो न इच्छा पड़े जो इच्छा पड़े अच्छा दे देंगे आपको जैसा पड़े हाँ हाँ तो दे देंगे आपको जैसा पड़े अच्छा दे देंगे